ग्रामीण जॻहियुनि ते माण्हुनि खे कुझु सुठी तरह फैसिलिटी न हूंदी आहे उते पंहिंजा ई रूल्स ठाहींदा आहिनि पंहिंजी हिसाब सां सभु जीअं जेके बि माण्हू खेलनि पिया जीअं की क्रिकेट थी त उन में बॉन्ड्री सिलेक्ट करिणी पवंदी आहे त भई हीअ बॉन्ड्री थी हेतिरो वियो त सिक्स हिते वियो त फॉर हिते वियो त न ॻणाईंदो हिते वियो त आउट ईअं पंहिंजा पंहिंजा रूल्स ठाहींदा आहिनि पर जीअं की इहो ई गेम पाण शहरनि में ॾिसूं जीअं की क्रिकेट आहे त क्रिकेट में सुठी तरह स्टेडियम ठहियलु हूंदो आहे सुठा तरह किट हूंदियूं आहिनि सॼी बैट बॉल सूट जी हेल्मेट त हुते सभु जेके प्रोफेशनल रूल लॻंदा आहिनि क्रिकेट में इहे सभु थींदा आहिनि